हैलो बोलिए पंदरह पेपलिया

मेरी गाड़ी मैंने उठाई थी आपके शोरूम से वह कराया उसमें खराबी आ गई है वह उसको जब क्लिच दबाओ ना गाड़ी का क्लिच वह एक दम भगती है गाड़ी क्लिच बराबर काम नहीं कर रहा है और उसमें सायलेंसर भी डिस्टब है तो मतलब कोई सर्विसिंग करवाना था वह कब कब खुलेगी आपकी दुकान आज वैसे भी आज आए थे हम आज तो बंद है अच्छा तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना आपको तो फिर कब खुलेगी आपकी दुकान तो फिर लगभग कितने बजे खुलेगी हाँ तो मेरी गाड़ी की सर्विसिंग कर देना मैं तो मैं आपके सर्विस सेंटर पर नौ बजे करीब खड़ी कर जाऊँगा गाड़ी तो कितनी देर में कम्पलीट हो जाएगी सर्विसिंग चार्जेस क्या हैं अच्छा सर्विसिंग सर्विसिंग चार्जेस सात सौ रुपये और बाकी का जो ऑइल वगेरह जो भी प्रॉब्लम रहेगी वह अलग रहेगा ना चलिए ठीक है तो कल हम आते हैं कल है ना चलिए ठीक है ओके थैंक यू मेरा मोबाइल लिखिए नाइन सेवन फाइव फोर सिक्स जीरो डबल ऐट सेवन जीरो ओके थैंक यू